भारतमे अभी पर्यावरणके सामना बहुत ही जादा करल पड़ै छै मतलब की गाछ वगैरह सब कटि रहल छै बारिश भी समय समयसँ नहि भए रहल छै ओकर कारणसँ जे छै की गर्मी भी काफी भए रहल छै ओकर गाछ वृक्ष कटलासँ पर्यावरण बहुत ही गड़बड़ भए रहल छै जितना पर्यावरणके जरूरत छै जनसंख्याके अनुसारसँ ओहन नहि छै गर्मी भीष्म पड़ि रहल छै बारिश समय समयसँ नहि होलाके बाद बहुत ही प्रॉब्लम छै गर्मी बहुत ही जादा छै ओकराबाद जे छै